جب کبھی مجھے زندگی میں سفر کرنے کا موقع ملے گا تو میں مذہبی مقامات کا سفر کروں گا مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس ضرور میری خواہش ہے کہ یہ سفر میں پورا کروں اور ان جگہوں کو دیکھ کر میں اپنے دل کو باغ باغ کروں اور وہاں کے جو آثار قدیمہ ہیں انہیں دیکھوں اور کچھ اچھے تصورات اپنے زندگی میں لوں